جی وعلیکم وعلیکم السّلام جی میں ٹراویل ایجنسی سے بات کر رہی ہوں عطیفہ آ تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہماری ٹراویل ایجنسی ایک اچھا ایجنسیز میں آتی ہے تو ہم لوگ موسٹلی انڈیا کی سبھی جگہ گھماتے ہیں تو آپ بتائیں پیسیفک جگہ بتائیں آپ کہاں جانا چاہتی ہیں ہاں لیکن آپ کو شملہ جانے میں پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ برف پڑھ رہی ہے تو مے بی آپ کو وہ نقصان دے پریشان ہو جائیں گی آپ مے بی آپ کو اگر آپ کشمیر جائیں تو وہاں بیٹر رہے گا کیونکہ وہاں اچھا موسم بھی ہے اور گھومنے کافی جگہ بھی ہے اور آپ کو زیادہ چلنا بھی نہیں پڑے گا تو بتائیں آپ کشمیر کے لیے صحیح ہے اور ہم آپ بتائیں مجھے ایک بات پرسن کتنے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے پر پرسن پہ ون تھاؤزینڈ لگتا ہے کرایہ آپ کو اچھے سے گھمائیں گے اور پانچ لوگوں کا کرایہ ہو جائے گا اوور آل فائیو تھاؤزینڈ ہمارے رسک پہ آپ کے اکارڈنگ آ سکتے ہیں تو آپ کو آپ بتائیے کہ آپ کو کس ٹائم چاہیے آ ٹھیک ہے بھیج دوں گی ٹائمنگ اوکے کیونکہ میں میں آپ کو بھیج دوں گی ٹھیک ہے آپ تیار رہیے گا بس ہم لوگ کار پرووائڈ کراتے ہیں ہم لوگ ایکسٹرا چارجیز لگا کے آپ کو مطلب رہنے کا پرووائڈ کرا دیں گے کھانا پینا پرووائڈ کرا دیں گے اوکے ٹھیک ہے چلیں اللہ حافظ